आंनि मोजां मोनसिननाय गेलेमु गेलेग्राया क्रिस्टियान' रनालद' आं बिनि फुटबल गेलेनायखौ जोबोद मोजां मोनो आं बेखौ गोरलैनिफ्रायनो आं क्रिस्टियान' रनालद' खौ जोबोद मोजां मोनो बिनि स्किल बिनि गेलेनाय बिनि जोनाय बिनि स्टाइल बिनि खारनाय बिनि रायलायनाय बिनि मिनिनाय गासिखौबो क्रिस्टियान' रनालद' नि क्रिस्टियान' रनालद' खौहाय गासैबो बेखौ नुनानै आं जोबोर मोजां मोनो क्रिस्टियान' रनालद' आ बा फेब्रुवारि नैजिगु दाइनजिबा मायथाइयाव जोनोम मोनो बिनि हाइतआ वान पयन्ट ओइत सेबेन मिटार आं बेखौ क्रिस्टियान' रनालद' नि गेलेनाय स्किल एबा गासिखौबो फाव फेशनखौ गासिखौबो मोजां मोनो बिनि मोदोमा फिट आरो स्टेन्डार्ट आं क्रिस्टियान' रनालद' खौ लोगो मोनब्ला बिसोरनाव गोबां कुइशन सोंगोन बे कुइशनफोरानो जाबाय क्रिस्टियान' रनालद' नि केरियार आरो बे फुटबलाव बोरै केरियार खालामनो हाया आरो क्रिस्टियान' रनालद' नि इजुकेशोन एबा सोलोंथाइ बेनि सोलोंथाइया बोरै दावगानानै आरो सोर मटिभेट खालामनानै फुटबलाव फैदों आरो बिनि लाइफ स्टाइल बिनि थासारि बिनि लाइफ स्टाइल हम टावनफोरखौ क्रिस्टियान' रनालद' नि जोबोद सोंनो गोसो जादों क्रिस्टियान' रनालद' नि स्किलफोरखौ बिनि स्किलफोरखौ सोर फोरोङा सोर कच होआ आरो बेसेबां कच लाया बेसेबां टाइम स्पेन्ट खालामा बिनि डैलि डैलि एक्सारसाइस प्रेक्टिस टाइमा बेसेबां बेखौ आं क्रिस्टियान' रनालद' नाव सोंनो गोसो जादों बेफोरनो आंनि कुइशन